जोंथ' उन्दै समाव बिदिनो गेलेयोलै मार्बल गेलेनोसै मार्बल गेलेनायाबो हनै बिमा बिफाजों होसोजानोसै स्कुल आव थांनो रोङैनि बेबो मोनसे जाल्ला जाना फैयोना बाथा गेलेनाय सोरनिबा मेगनावसो बुफ्लांबोनाय जायो बाथा गेलेबाबो बिराद खस्त' मोनबोदों आरोखि जोङो गोदो गेलेनानै बबावबा दैयाव दुगैहैनोसैलाय बावबो हनै लोगो दिगि दैयाव बुलायलाय मानाय बिदि जाहैयो आरोखि जोंनि उन्दै समाव गोदो दा बेफोरबायदिनो आरोखि दा दा देरनानै लाजिलायनानै फैयो बुजिनानै मार्बल गेलेनायाथ' बिदि दा गेलेयो गथ'फ्रा बाथा गेलेनाय मार्बल गेलेनाय गिला गेलेनाय बबेबा लोगोफोरजोंबो माबा माबि खान्थाल फिथाइ जानाय मानाय ज' ज' जाजाय बेफोर आरोखि जोंना उन्दै समनिया लोगोफोराबो दा गैला सोरबा सोरबा गासैबो बिदिनोसै सेरखाय बेरखाय जाजोब्बाय गथ' गथाय जाजोब्बाय मालाय संसार जाबाय बयबो बबेबा अफिस फोराव थांनाय बबेबा मानाय बबावबा मार्बल गेलेनासो दुमजायो स्कुल आवबो बिदिनो थांनाय जाया ओंखायनो बिदियाव होसोजायो जोङो बिमा बिफा हरदों स्कुल आव थांनो नागारहैयो मार्बल सो गेलेखोमानोसै गावनो बिमाफोरजों बुनो होसोजायो